आं सासे सोलोंथाइ बिभागनि सासे मानसि जानायलाय आङो फरायनाय लिरनायखौनो आङो मोजां मोनो आरो फरायसालियाव फोरोंनायनि गेजेरजों गोबां फरायसा फरायसुलिफोरखौ लिरहोनायजों लोगोसे बेहाय नांगौ जानाय समायाव आंबो ब्लेक बर्डआव लिरनानै बिसोरखौ आङो फोरोंनाय जायो आरो जोङो जेब्ला फरायसालिनि खामानियाव थायो अब्ला गोबां गथ'फोरखौनो बे लिरनाय हुदाखौ जोङो खालामहोनाय जायो आरो बे लिरनायजोंनो गोबां गथ'फोरा सोलोंनो हायो आरो आं बेबायदिनो लिरनायखौ आङो मोजां मोनो मानोना जोङो बिबायदिनो सम सम सुमन्थाइ जेब्ला जायो जोंना बोसोराव खेबब्रै सुमन्थाइ जायो आरो बे खेबब्रै सुमन्थाइआव गोबां जोङो सोंनायफोरखौ जोङो खालामो आरो लिरो दा बिखौ आङो जोबोद मोजां मोनो मानोना बेफोरबायदिनि गेजेरजों लिरनायनि जि आखु बि लिरनायनि आखु आरो बिनि गेजेरजों गोबां आखरफ्राबो गाहाम जायो दा बिबादिनो जोङो आं लिरनायनि गेजेरजों गथ'फोरखौ बिबायदिनो फोरोङो आरो आंबो आंनि जि लिरनायनि जि गोख्रैथि बेखौ आङो बारायनो हायो आरो बे लिरनायनि गेजेरजों खन्थाइ रायथाइ एबा गथ'फोर थानाय समाव लिरनानै फोरोंनायाव आङो बिबादिनो मोजां मोनो आरो बे हुदाखौ जों बयनोबो नांगौ आरो बिनिखायनो आङो बे लिरनाय खामानिफोरखौ आङो मावनो जोबोद मोजां मोनो आरो बिबायदिनो आङो बिबायदिनो जिरायनानै लिरनायखौबो आङो मोजां मोनो